आंनि हाइक आंनि थ्रेक हाइक खालामनाया जाहैबाय मोनसे वर्सथ थिं जेनोबा आं मानालियाव थांनायाव हाय आं गोबां जेनोबा आंनि जेंनाया बेनो गुसुजों आं सलिनो हायाखै आरो गुसुजों आंनि मोदोमफ्रा जेरै बरफ बेफोरबादि जादों आरो बेफोराव थ्रेक खालामनानै आं मोजांबो मोन्दों आरो जोंनि भारतनि गोजौसिन नामजादासिन थ्रेकफोरानो जाबाय मानालि ले लादाक आरो मुनार